سات سو بیس دس ہزار دو سو پچاس دس ہزار پانچ سو بارہ ہزار دو سو بیس ہزار دو سو